मां रोज़ु डुकंदी आहियां ऐं डुकंदे डुकंदे हिकु दफ़ो मां किरी पई हुअमि मुंहिंजा गोॾा छिलिजी विया हुआ ऐं मां डॉक्टर वटि पटी मलम कराइणु वई हुअमि ऐं जामु दवाऊं खाधियूं हूं हुनखां पोइ मूंखे जामु चोट लॻी ऐं डुकंदे डुकंदे पोइ मां घरु हल्दी जो खीरु पीतो पटी मलम करायूं उनमां मूंखे जामु फ़ाइदो थियो ऐं उनखां पोइ वरी मां डुकणु लॻमि ऐं डुकंदे डुकंदे मूंखे जामु कुझु फ़ाइदो थियो मुंहिंजो डुकण जो हाणे ठीकु थी वयो ऐं ॾुकण में मूंखे जामु हाणे चोट न लॻंदी आहे डुकंदे डुकंदे मूंखे जामु मज़ो ईंदो आहे ऐं मूंखे चोट न लॻंदी आहे मां हाणे रोज़ु सुबुह जो सवेर साढी पंजे बजे उथी डुकंदी आहियां